जों फोरबो समाव मा मा संनानै जायो बेफोरो जाहैबाय जेनेबा जोङो बर'दिन बिहु मालाबा समावहाय बाथौ खेराइ बेबायदि समाव जोङो सिथाव फिथा जानाय समावहाय जोङो माइरंफोरखौहाय सुबाय सुनानैहाय जोङो उवालआवहाय सौबाय सौनानै जोङो आराम गुन्दैखौहाय सान्द्रिजों सालिबाय खन्थाम खनब्रै सालिनानै जेब्लानाखि गुरै जायो अब्ला जोङो सौनानै आराम थिखोनानै जोङो बेखौ सेवजानो गिनानै आराम फुवारनानै जों सान्दुङाव लामनोसै लामखांनायनि उनावहाय जाहाथे गुन्दैआ सेवा मोनामा बेफोरनि थाखाय जोङो मोजां आबार खालामनायसै आबार खालामखांनानै जेब्लानाखि जोङो फोरबोनि थाखाय मावखानायखाय जोङो बेखौ जानो थाखाय जोङो गोथिफोरखौहाय दैयाव अराव सुनानै अर सुनानै जोङो फुदुंनोसै मोजाङैनो फुदुंनानै जि गोदौ होनोसै गोदौ होनोसै बेनि उनाव जोङो बेखौ मा खालामबाय फिथाफोरखौ दै होनानै जोङो नानोसै गुरै जाजासे नानोसै दै होस्रो होस्रो होनायसै नानोसै नाखांनानै जोङो फिथाखौ मा खालामनोसै दै गुदुंनि गोदौफैनाय खफ' जोंहाय जोङो हिस्रि गांसे लानोसै ओमफ्राय जोङो दैहुनि मोखाङावहाय जोङो हरनोसै जेब्लानाखि फिथाया खफ' फैबाय गोजौआव उखुन्दैफोर फैबाय अब्ला जोङो फिथाफोरखौहाय मोन्दोंना मोनाखै जिफोरखौ बोदलाबनानै जोङो नायबाय नायनानै नुबाय जे फिथायाव मोन्दोंना मोनाखै बेखौ आसिफोरजों दांनायनानै जोङो बिखौ मोनबायबा जोङो बोखांनानै मोनसे बायहेरायावहाय दोननायसै आरोबाव जोङो हमबावनोसै बेबायदिनो हमबाय थानानै जेब्लानाखि बुरजा जाबाय अब्ला जोङो न'खरनि बयजोंबो बे फिथाफोरखौ रानलायना जानोसै बेजों लोगोसे माब्लाबा माब्लाबा सोरबा फिथा जानो लुबैयो सोरबा एन्थाब जानो लुबैयो बे एन्थाबफोरखौ जोङो सिनि होनानै दै लागायनानै जोङो एसे आमथा आमथा नानोसै आमथा आमथा नाखांनानैहाय जेब्लानाखि जोङो बे सिथावफोरखौहाय सावो अब्ला सावनायनि सिगां जोङो थावखौ जि गुदुं फुदुंबावनोसै जेरै फिथा हमनायावहाय दैखौ फुदुंदों बेबादिनो आरोबाव जोङो बे थावखौहाय अराव जाननानै साराय गोसोमफ्रावहाय थावखौ जि गोदौ होनोसै गोदौ होनानै फुदुंनानै जोङो सिथावखौहाय बे अन गुन्दैखौ एफा एफा नानानैहाय जोङो गथा गथा खालामनायसै गथा गथा खालामखांनानै मा खालामबावनोसै एसे दाब्ला दाब्ला खालामसै जोङो दाब्ला दाब्ला खालामनानै जोङो थावआव होनोसै थावआव होनानैहाय जोङो बेखौ बेलथाय बेलथाय खालामबाय थानोसै आरो जेब्लानाखि सिथावआ एसे गोजाहां जाहांबाय जारेद जारेदनो अब्ला बेखौहाय जोङो बोखांनोसै बोखांनानै बेखौहाय बेबादिनो सावबाय थानोसै सावबाय थानोसै सोरबा सिबिंगोनां जानोसै सोरबा सिबिंजों हाइजेंजों बेबादि गुरा खालामनानैहाय सिङाव होहोयो सोरबा नारिकल होहोयो बेबादिनो बेबादिनो सावनानै जोङो सावनायसै आरो जोङो बे गुन्दैखौनो आरोबाव सोरबा माखासेयाहाय गोरानसो दिनै जानोसै होनोब्ला गोरानफोरखौबो जोङो सारायफोखौहाय जानग्रोनोसै ओमफ्राय बिनि उनाव जोङो गुन्दैखौहाय संग्रायाव लानानै दै सास्रो सास्रो सास्रोनानै जोङो नानोसै नाखांनायनि उनाव जोङो गुरै जाब्ला जोङो सान्द्रिजों आरो खेबसेबाव सालिनानै बेखौ गुरै खालामनानै जोङो सारायाव हरनोसै सारायाव फुवारना होनोसै गुन्दैखौ जेब्ला गुन्दैखौ फुवारखांबाय अब्ला जोङो बेखौहाय मा खालामबाय सामस फिसा लानानै बेखौ बेलथायनानै आखाइजों नारसिन नारसिन होबाय नारसिनखांनानै बेखौ बेल्था बेल्सि बेल्थाय बेल्सि खालामनानै मोनबाय मोनखांना आरोबाव जोङो बे गुन्द्रा गुन्द्रि थानायखौ जोङो सिथ्रिफोरखौ लानानै सुस्रोदनानै आरोबाव हराबवनोसैलायो दसेबाव बेबादिनो सावनायसै हरनायसै हरनायसै आरो फोरबोनि नालाय मानसिफ्रा बेरायनो फैनाय मानायफोरनोहाय जाहोनोसै साहा फुदुंनोसै साहाफोरखौबो संख्रिनि साहा फुदुंनोसै थेज फाथ मस्ला गथाफोर होनानै रंहोना आरामसे फुदुंनानै दुंब्रु दुंब्रु जानोसै आरो मानसिफ्राबो जानानै मोजां मोननोसै बेबायदिनो जोङो फोरबोनि समाव जायो आरो माब्लाबा समाव जोङो दै लगायनानै सिथावफोरखौनो थावजों सावालासिनो दैनि सिथावबो सावना जानो हायो जोङो लाव लाव खालामबाय ओमफ्राय जोङो दै दैयाव दै होनानै जोङो लाव लाव खालामनानैहाय बेखौनो जोङो जानोसै सावखांनानैहाय बेबादिनो बिदिनो जोङो फोरबोनि समाव गोबांथार सिथाव फिथाजों लोगोसे बेदर नाफोरबो जानाय जायो जेरै जोङो बेदरफोरखौहाय सुनानै मानानै जोङो मा खालामो आरामसे जिरा मस्ला देखाना लानोसै ओमफ्राय जेब्लानाखि सुखांबाय अब्ला जोङो हालदै सारनोसै जिरा मस्लाखौ सारनोसै आराम लगायनानै जोङो सारायखौ बेबायदिनो जेरै थावफोरखौ गुदुं खालामनानै जोङो एवो बेबादिनो बेदरखौबो बेफोरबायदिनो एवनायसै आरामसे ओमफ्राय जोङो बेखौनो बयजों जालायनोसै आरो आरामनो बे सिथाव फिथाफोरजोंनो गोबां जोंनि बे खेराइफोरनि समावबो बेबादिनो सिथाव फिथाफोरखौ देनानै बयबो बेबायदिनो सोरबा गोरानै सावबाय सोरबा थावनि सावबाय सोरबा लारु सावबाय सोरबा बेबादिनो फिथाल' सिबिं होनानै जाबाय सोरबा नारिखलखौनो माबा हनानैहाय एवहांनानै गथा गथा खालामबाय सोरबा सिबिंखौनो लारु खालामबाय सोरबा मुरिखौनो लारु खालामबाय बेबायदिनो खालामनानै गोबांथार फोरबोनि समावहाय जों जानाय जायो ओमफ्राय जोङो बे जानाय समाव जोबोद रंजानायजों जानानै गोजोननाय मोनो आरो जों बयबो